و علیکم السلام جی جی جی امداد بول رہے ہیں اوہ آپ منگییر سے کھگریا آئے ہیں نا گھومنے کے لیے جی بالکل آپ مل لیجیے گا ہم سے ہم تو بغل والے آپ کھگریا ضلع میں ہیں اسٹیشن پہ ہم بغل والے مطلب گاؤں میں ہی رہتے ہیں وہاں آپ ہم سے مل سکتے ہیں ہم آپ کو بہت سارے جو گاؤں ہے کیونکہ پچھڑے پچھڑا گاؤں ہے یہاں اسکول بھی اسکول ہے اچھے اچھے نہر ہیں ندی ہے وہ سب بھی آپ کو دکھا سکتے ہیں اگر اور بھی کچھ آپ کو دیکھنا ہو جیسے گاؤں کے بچوں کا رہن سہن کیسے رہتا ہے کیا کرتا ہے کیا کھاتا ہے کس طرح اپنے زندگی گزارتا ہے وہ سب کام کچھ بھی اگر آپ کو اور کچھ پتہ کرنا ہو تو وہ بھی پتہ کر سکتے ہیں آپ آپ کو آپ کو کس آپ کو کس طرح کا پتہ کرنا کس طرح کا چیزیں دیکھنا ہے گاؤں میں یا دیہات میں بتائیے جی یہاں گاؤں میں تو بہت اچھی ہاسپیٹل نہیں ہے لیکن تھوڑا مکتب ٹائپ کا ایک ہاسپیٹل ہے جس میں آدمی کی ضرورت کی دوائیاں ہوتی ہیں علاج ہو جاتا ہے اور اسکول بھی ہیں جس میں پڑھائی ہوتی ہیں تھوڑے بچے مطلب گھومتے ہیں کھیلنے کے لیے چھوٹا ایسا میدان ہے جب جس میں بچے کھیل سکتے ہیں اور کھانے پینے کے لیے اسکول میں دن کا جو ٹائم ہوتا ہے کھانے کا لنچ اسکول میں ہی دیا جاتا ہے اور بچے تھوڑا گھومنے کے لیے میدان ہے اور مطلب تھوڑا چھوٹا باغ ہے وہ سب گھومتے پھرتے اور انجوائے کرتے ہیں بچے جی رہے ہیں ہاں ہاں بولے تو ہاسپیٹل ہاسپیٹل بھی ہے لیکن بہت اچھے مطلب اچھا ہاسپیٹل نہیں ہے چھوٹا سا ہے لیکن علاج ہوتا ہے بچوں کا بڑوں کا سب کا ایمرجنسی میں بھی علاج ہو جاتا ہے چھوٹا ہاسپیٹل ہے بہت زیادہ بڑا نہیں ہے اور بھی مطلب گاؤں میں بہت پرانے پرانے جگہ ہے جس کو آپ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی اس میں کیا بولتے ہیں اتہاسک جگہ ہے پرانے جس کو دیکھ کے بہت سارے نالج مل سکتے ہیں اگر آپ کہیں تو وہ بھی ہم دکھا سکتے ہیں آپ کو اور کچھ جو دیکھنا ہو اب گاؤں میں ایسا لگے جو وہ دیکھ سکتے ہیں آپ